कोंकणी ही आमची मायभास आमी जर कोंकणीचो इतिहास पळयत जाल्यार कोंकणी ही भारतांतली एक अशी भास जिका आपल्या अस्तित्वा खातीर भरपूर आनी भरपूर संघर्श करचो पडला आमी जाणात की पंदराशें धा वर्सा पुर्तुगेजांनी गोंय जिखलें आनी ताचे उपरांत गोंयांत पुर्तुगेजांची सत्ता चालू जाली ताचे पयलीं गोंयांत कोंकणी समाज कोंकणी भाशीक आनी कोंकणी भास आशिल्ली मौखीक स्वरुपांत लोकांच्या तोंडार घोळटाली म्हणी ओपारी होवियो हांच्या नात्यांतल्यान कोंकणी भास लोकांच्या मौखीकार तिगून उरिल्ली पूण जेन्नाच्यान पुर्तुगेज सत्ता गोंयांत थारली तेन्ना सावन कोंकणी भाशेक खूब वायट दीस आयले पुर्तुगेजांनी कोंकणी भाशेक मारून उडोवपाचो पुराय रितीन यत्न केलो पुर्तुगेजांनी पुर्तुगेज भास सक्ती करून कोंकणी भाशेंत शिक्षण दिवपाचें तशेंच कोंकणी भाशेंत उलोवपाचेर बंदी घाली अत्यंत खूब संघर्शांतल्यान कोंकणी भास मुखार सरली ह्या दरम्यान जो कोंकणी उलयतालो ताचेर खर कारवाय जावंक लागली कोंकणींतल्यान व्यक्त जावप म्हणल्यार एक गुन्हा अशे तरेन सगळें चलतालें हें अशें चालू उरता आसतना तेन्ना कितलेशेच पाद्रींनीं हें सगळें अशेंच चालू दवरलें पूण ताचे कांय वर्सां उपरांत कांय बरे पाद्री आयले जाणीं कोंकणीचो विचार केलो आनी पुर्तुगेज राज्यसत्तेंत ह्या पाद्रींनीं गोंयचो कोंकणी भाशेचो आनी अर्थांत आपल्या कामाचो विचार करून कोंकणी भाशेंत जायतें साहित्य तशेंच ग्रंथ संपदा निर्माण केली फादर थोमस स्टिफन्स आंतोन्यु मोरायस फादर मिंगेल द आल्मेदा सारक्या कितल्याश्याच पाद्रींनी कोंकणी भाशेंतल्यान साहित्य तयार केलें कोंकणी पुर्तुगेज कालीन साहित्य जर आमी पळयत जाल्यार ह्या साहित्यांत आमकां कोंकणीचे अवशेश सांपडटा कृष्णदास शामा सारको बरोवपी सांपडटा खंय ना जाल्यार खंय कोंकणी भास पुर्तुगेजांनी कितलीय तरी दाबून दवरली तरी लोकांनी कोंकणी भाशेंतल्यान अभिव्यक्त जावपाचें बंद केलें ना कोंकणी भाशेंत लोक उलयताले कोंकणी भाशेंत लोक व्यक्त जाताले पूण खंय ना जाल्यार खंय जिवाच्या वा लोकांच्या भयान ही कोंकणी भास मौखीक स्वरुपांत उरली पुर्तुगेज सत्ते उपरांत खंय ना जाल्यार खंय कोंकणी भाशेक बरे दीस आयले गोंय मेकळें जाल्लेंच गोंया सयत भासय बीन मेकळी जाली आनी काळांतरान कोंकणी भाशेंत जायते बदल जाले आमचे कडेन आमी जर पळयत जाल्यार आमचे कडेन मराठीचो अत्यंत व्हड प्रभाव आसा कारण एका टायमार भक्ती साहित्य आमचे कडेन नासलें तेन्ना मराठीन गोंयच्या लोकांची भक्ती साहित्याची जी आस आसा ती पुराय केल्ली तशेंच आमचे कडेन तामिल आरबी फारसी अशे जायत्या भासांचो आमच्या कोंकणी भाशेचे प्रभाव आसा आमच्या कोंकणी अशी जायती उतरावळ आसा ज्या उतरावळींत आमकां पुर्तुगेज आनी अरबी फारशी तेलुगू तमिळ हे शब्द भरसल्ले दिश्टी पडटा आयज लेगीत आमी कदेल कुलेर मेज सारके साबार शब्द वापरतात जे पुर्तुगेज कालीन शब्द जावन आसात आनी अशे तरेन आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या भाशेंत आनी आमच्या संस्कृतायेच्या प्रभावांतल्यान खास करून जर आमी काळाचो विचार करीत जाल्यार काळा प्रमाण कोंकणी भाशेंत जायते बदल जायत्यो घडणुको आनी जायत्यो तरांनी कोंकणी भाशेंत बदल जायत गेल्लो आमकां दिश्टी पडटा